जी हाँ मेरा पसंदीदा मौसम सर्दियाँ हैं मुझे सर्दियाँ बेहद पसंद हैं क्योंकि सर्दियो में मुझे विभिन्न तरीके के स्वेटर्स जैकेट्स इत्यादि पहनने को मिलते हैं सर्दियों में एक बहुत अच्छा मौसम रहता है रोमांटिक मौसम रहता है और सर्दियों में कहीं भी मुझे आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती गर्मियो में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है बरसात में बरसात के समय में परेशानी होती है लेकिन सर्दियों का मौसम एक बेहद सुहावना मौसम है